जोंनि ओनसोलाव मानसिफोर दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफ्रा जादों सरलपारा धिरबिल दिप्लाय बायदि बायदि जायगायाव बेरायनो मानसिफ्रा मोजां मोनो बात मानोना बेयाव भिउ मोजां नेचरेल भिउफ्रा बा सिनारिफ्रा मोजां बेनि थाखाय बे ओनसोलाव बेरायनो मानसिफ्रा बांसिन मोजां मोनो बेरायनाय बायदिसिना बेयाव बांसिन मोजां मोनो मानसिफ्रा मानोना बेयाव गोजान गोजान जायगानि दावबायारिफोराबो बेयाव फैनानै मोजां मोजां सिनारि बायदिसिना भिउफोरखौ नायफैयो बा जायगाफोरखौ नायफैयो बेनिखायनो बेयाव बांसिन बे ओनसोलाव बांसिन मानसिफ्रा दावबायनो मोजां मोनो बेयाव गुबुन गुबुन जाथि बायदिसिना हारि गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो फैनानै नाय जायगाफ्राव बे जायगायाव दावबायफैयो बेनिखायनो बे जायगाया बयनिख्रुयबो नामजादा बे ओनसोलाव बा बेनिखायनो मानसिफ्रा बेरायनो एबा फैनो मोजां मोनो आरो बेयाव बोसोरे बायदिसिना पिकनिक बायदिसिना लोगोफोर जेनेबा ज' फैनानै पिकनिक बायदिसिनाबो आरिफोरबो जाफैयो एबा बेरायफैयो मानसिफोर ज' ज' लोगो लालायलायनानै फैनानै ज' बेरायफैयो बिदि जायगायाव बे सरलपारा बे दिप्लाय धिरबिल बायदि जायगायाव ज' लोगोफोरबो फैनानै बेरायफैनानै मोजां भिउफोर लाफैयो बा सिनारिफोर नायनो फैयो बिदि आरो बायदि बायदि बे बे मानसिफोरनि दावबायनायनि दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाया बेफोरनो आरो बायदि बायदि